जेब्ला आं मेथाइ खन्नो होननानै स्टेसाव गाखोयो अब्ला आङो आंनि बैसोआव देरसिन आरो आंनि बैसोआव उन्दै फंबाय बिनानाव गासैखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोयो आरो बिदिनो सिगां आं जेब्ला मेथाइ गिबि खनजेनदोंमोन अब्ला आङो गिनाय गिनाय मोनोमोन माने साहस मोना मोना मोनोमोन जेब्ला आङो ओइस एस फरायबाय थायो बे ओइस एस फरायनाय समाव आङो जोंनि खख्लाबारि सापागुरि जुनियर कलेज होन्नाय मोनसे कलेज दंमोन बे कलेजआव मोनसे प्रग्राम जादोंमोन ससियेल सेरिम'नि बेयाव गिबि हिसाबै आं खनजेनदोंमोन बे खनजेन्नायाव मा जादों तालखौबो लानो रोंबावाखै आं मिथिगौ सिबाय दामग्राफोरा हेनस पार्टि आदामोनहा मा जादों स्ट'प खालामनो गोनां जादों दामनायखौनो ओरैबादि जादों बिदिनो बै खनजेन्नायनिफ्राय दासिम आंनाव जोबोद दा इक्सपेरियेनस फैबाय आरो एखनब्ला बिजनि कलेज बे बिजनि कलेजावबो आङो सेथि बान्थाबो मोन्नो मोनबोदों आरो बेल' नङा अनेक हमना ला बर'मायावबो आङो खुगा मेथाइ खन्नायाव सेकेण्ड प्राइज मोनबोदों आरो बिजनिआवबाव बिजनियावनोबाव आङो खुगा मेथाइआव प्राइजबो मोनबावदों बिदिनो दा आंनाव जोबोद इक्सपेरियेन्स जाबाय होनानै आं सान्ना लायो सान्ना लायो आरो आरो आङो जेब्ला आरो बेल' नङा आङो मेथाइ रोजाबनायावल' नङा जेनेबा दामनायफ्रावबो आं इन्टारेस्ट दं आरो न'आव ओरैनो थाबाबो दामो ओरैनो जिरायलाबायबाबो खनख्रावलाबायो आरो माने बिराद इन्टारेस्ट दं माबायाव बिदिनो सिंगिंआवनो जा दामनाय देनायावनो जा गासिबावबो